भैया मैं आज आपके रेस्टोरेंट में अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाने आया था आपके रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है मैंने और भी बहुत जगह खाना खाया है पर आपके रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इसके वजह से मैं यहीं पर आना पसंद करता हूँ आपके रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी है उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और आपने जो अपने रेस्टोरेंट मे स्वच्छता रखी हुई है वह भी बहुत अच्छी है जिसके कारण किसी को भी खाना खाने में असुविधा नहीं होती बस मुझे एक ही दिक्कत है की आपके रेस्टोरेंट में हमने जब खाना ऑर्डर किया तो हमारा खाना आने में बहुत ही समय लग गया जिसके कारण बहुत असुविधा हुई और हमारा समय भी नष्ट हुआ तो अगली बार से आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जिससे हमें असुविधा न हो